خواتین کو روزانہ مختلف چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن میں سے کچھ آپ کے سامنے میں بیان کرنا چاہتا ہوں گھریلو ذمہ داریاں گھر کے کام بچوں کی دیکھ بھال اور دیگر گھریلو ذمہ داریاں عام طور پر خواتین پر زیادہ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انہیں کیریئر میں آگے بڑھنے میں مشکلات پیش آتی ہیں جنسی ہراسانی بہت سی خواتین کو کام کی جگہ تعلیمی اداروں اور پبلک مقامات پر جنسی ہراسانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تعلیمی اور معاشرتی مواقع بہت سے علاقوں میں لڑکیوں کی تعلیم اور معاشی مواقع محدود ہوتے ہیں جو ان کی ترقی میں رکاوٹ بنتے ہیں صحت کی سہولیات خواتین کو صحت کی مناسب سہولیات تک رسائی میں مشکلات پیش آتی ہیں خاص طور پر دیہی علاقوں میں گذشتہ برسوں میں ہندوستانی معاشرے میں خواتین کے رول میں بہت سی مثبت تبدیلیاں آئی ہیں تعلیم لڑکیوں کی تعلیم میں بہتری آئی ہے اور خواتین اعلیٰ تعلیمی اداروں میں داخلہ لے رہی ہیں روزگار خواتین مختلف شعبوں میں کام کر رہی ہیں جیسے کہ آئی ٹی بینک بیکنگ سیاست اور دیگر قانونی حقوق خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے مختلف قوانین بنائے گئے ہیں جیسے کہ گھریلوں تشدد سے تحفظ جنسی ہراسانی کے خلاف قوانین اور موروثی حقوق لیکن ابھی بھی بہت سی خواتین محفوظ محسوس نہیں کرتیں اور کام اور تعلیم میں مساوی مواقع حاصل کرنے میں مشکلات پیش آتی ہیں حالاں کہ قوانین اور پالیسیاں موجود ہیں ان کا نفاذ اور سماجی رویے میں تبدیلی ابھی بھی درکار ہیں تاکہ خواتین حقیقی طور پر محفوظ اور مساوی مواقع حاصل کر سکیں